एहि बीचमे एकटा मोबाइल किनलहुँ जे रेडमी एलेवेन छियै बड़ा सुन्दर मोबाइल अछि मोबाइलके प्रोडक्शन आ मोबाइलके गप्प करबामे अरे ओकर जे अथी यए ने रैम एक सए अट्ठाइस जी बी ओह जबरदस्त ओहिमे अलगसँ मेमोरी कार्ड लगबैके काज नहि ने पड़ैत छै बहुत सुन्दर लागैत छै एहिमे दोसर तेसर झञ्झटो नहि छै बैट्रि पाँच हजार एम एचके छियै तऽ बैकअपो बढ़िआँ छै भरिदिना चलि जाइए नेट चलइए काज करैत छी बड़ा सुन्दर लगैए लुको बहुत सुन्दर छै बहुत सुन्दर लुकमे मोबाइल आबैत छै आ दामो बहुत नहि छै रेंजेमे छै तहि द्वारे हमरा ई बहुत सुन्दर मोबाइल अछि